असांजे कटनी शहर में विकास ॾाढो सुठो थियो आहे ऐं उहे रहंदे असांजो कटनी शहर ॾाढो अॻिते वधी वेंदो हू नई नई चुनौतियुनि खे पार करे वञे थो ऐं अॻिते हली करे असांजे शहर ॾाढो ई सुठो थींदो सामाजिक रुप सां त हे ॾाढो ई हलियल फुलियल ऐं सुठो आहे अञा हिते आर्थिक थोरी समस्या हले थी पर अचण वारे समय में उहा आर्थिक समस्या बि ॾाढे सुठे सां निपट जी वेंदी पर इन जे लाइ सभिनीनि जो हिकु थियण ॾाढो ज़रूरी आहे इन करे असांखे असांजी शहर खे ॾाढो सुठो ऐं अॻिते वधाइणो आहे असांजी शहर में जीअं पाणीअ जी समस्या आहे असांखे उन जो बि समाधान कढिणो आहे ऐं ग़रीबी रेखा खे बि घटाइणो आहे पाणी त ॾाढो ज़रूरी आहे पर थोरी घणी असांखे समस्या गर्मी में पाणीअ जी थींदी आहे बसि उन जी अलावा कुझु बि न कटनी असांजो ॾाढो ज़्यादा तरक़ीअ ते हुन ॾाढो विकास कयो आहे ऐं उहो हर चुनौतीअ खे ॾाढे सुठे सां पूरो ऐं पार कंदो आहे